भारत देश में हवा त ॾाढी फ्रेश मिलंदी आहे छाकाणि त जिते किथे हींअर त प्लांट्स सभु कोइ उगाए थो पियो त पंहिंजे शरीर लाइ स्वस्थता मिलंदी आहे अने मोती बाघ असांजी हिकु सिटी आहे हिकड़ो मस्त सुबूह जो असां वेंदा आहियूं न त फ्रेश हवा जिते किथे वण मस्त माना एड़ो आसो पालो जा लॻियलु हूंदा आहिनि उन में फ्रेश फुल ऑक्सीजन पाण सुबुह जो वॉक करण वेंदा आहियूं त ॾाढो माना एतिरो मस्तु पवन ईदो आहे न ठंडो ठंडो त पोइ पाण अहिड़ी तर्फ़ हवा ॾाढी सुठी मिलंदी आहे अने पाणी पाणी बि एतिरे सुठो ई आहे ऐं जॻह जॻह ते हींअर त मोदी आहे न नर्मदा जी लाइन विझाई अथई त उन ते पाण खे पाणी सुठो मिलंदो आहे अने इहो फिल्टर थियलु पाणी मिलंदो आहे हींअर बाक़ी ॿियन सिटिनि में न आहे असांजो माना देश में ॾाढो सुठे में सुठो आहे